अंजी तुंदा फोन आया हा अंजी

अच्छा तुसें तिरपाल लैना ऐ आं तिरपाल केह्ड़ा लैना तुसें आं जी आं आं अंजी ऐहें तिरपाल दे अलग अलग रेट होंदे मोमी तिरपाल दा अलग रेट होंदा होर कपड़े दा अलग रेट होंदा ते तुसें केह्ड़ा लैना ऐ तुसें मोमी लैना ऐं ते रेट ताहियें ते बड़े न ते फिर तुस दस्सो किन्ने पैसे देई सकदे ओ नेईं सौ दा निं आंदा तिरपाल अज्जकल मैहंगे आंदे तीन सौ रपेआ तीन सौ रपेआ आं आं